हिंदी भाषा के कुछ मुहावरे हैं जैसे अंग अंग ढीला होना आँखे चुराना अंगूठा दिखाना आँखों से गिरना सिर हिलाना ऊँगली उठाना छाती पर साँप लोटना तलवे चाटना दाँत खट्टे करना नाक रगड़ना पीठ दिखाना मुँह काला करना